भारतीय मीडियाके बारेमे हमर ई कहना अछि कि आइकाल्हिके जे मीडिया जे छै ने तऽ ओ एक ककरो अन्दरमे काम करऽ लागलै स्वतंत्र पत्र स्वतंत्र पत्रकारिता भए ही नही रहल छै जकरासँ कि लोक तक कोइ बढ़िआँ बढ़िआँ न्यूज़ पहुँच ही नहि रहल छै लोक खास करिके नेता सबके ही कुछ देखाए दै छै जकरासँ लोगमे भ्रम फैल जाइत छै ओकर ओएह विषय छै कि किछु किछु जेनाकि न्यूज़ चैनल जे छै जे जो सिर्फ एक ही चीजके बारेमे देखाबए छै नेताके बारेमे ही बताबै छै नेता ऐसा नेता वैसा लेकिन ओकर बारेमे ई चीज कहबाक ही चाही कि ओ स्वतंत्र पत्रकारिता ही नहि करैत छै ओ एक ककरो अन्दरमे रहिके ही काम कए रहल छै